जीअं त इंगलिश लैंग्विज में छवीह अक्षर हूंदा आहिनि असांजे सिंधी भाषा में छाएतालीह अखर असांखे हूंदा आहिनि त असांजो जेको सिंधी लिटरेचर आहे उन में तमाम सुठियूं सुठियूं पोइट्रियूं लिखियलु आहिनि ऐं ॿिया असांजे सिंधी में ग़ज़ल नज़्म बि तमामु तरीके जा लिखियलु आहिनि जेके ॾाढा सुहिणा लॻंदा आहिनि ॿुधण में बि ऐं चवण में बि